अजी जरुर बच्चों को खा बच्चों को बचत खाता खोलने के लिए जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अगर उनके पास अपना कोई बचत खाता होगा तो वो ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो भी फ़िजूल हैं वह उनको सेफ करके रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह हैं कि गवर्मेंट से मिलने वाली वो सारी सुविधाएँ जो छात्रों तक पहुँचनी चाहिए जो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए उनके अपने सुविधा के लिए अब वह किसी वजह से नहीं पहुँच सकता इसका बैनिफिट यह होगा कि गोरमेंट कि जो कुछ भी पॉलिसी होगी जो भी सुविधाएँ एक बच्चों को मिलनी चाहिए वह उन तक बहुत ही आसानी से पहुँचाई जा सकती हैं और वह छोटी मोटी ख़र्चों को अभी से सेव करके रख सकते हैं जो की बाद में उनके पढ़ाई के लिए और उनके दूसरे दूसरे कार्यो में बहुत ही मदद बहुत ही लाभदायक होगा